ہم رہتے ہیں پرانی دہلی میں اور ہمیں پرانی دہلی کی ہر چیز بہت پسند ہے سب سے فیمس چیز کھانا پینا دوسرا کلچر تیسرا رہن سہن چوتھا ہر سب کو ایک ساتھ مل کے رہنا شور شرابا مطلب ہر وقت رونق رہنا یہ نہیں کہ اندھیرا پڑ جانا یہ نہیں کبھی بھی کسی بھی ٹائم باہر نکل جاؤ ہر چیز حاضر ہے پرانی دہلی اس چیز کے لئے بہت فیمس ہے اور کھانا پینا لذیذ اس سے بیسٹ کھانا کہیں نہیں مل سکتا وہاں پہ کیا نہیں ملتا ہر قدم پہ ہر چیز ہے میٹھے میں لو مرچی میں لو گریوی میں لو فرائی میں لو ہر چیز آئس کریم شاہی ٹکڑے ہر چیز اتنی زیادہ فیمس ہے وہاں کی پرانی دہلی ان چیزوں کے لئے دیکھی جاتی ہے دوسری چیز رہن سہن وہاں کا رہن سہن اتنا بیسٹ ہے نا مطلب ایک سے ایک کپڑے پہننے ایک سے ایک گھر لوگوں کے ڈیکوریٹیڈ مطلب بہت زیادہ ان کی گاڑیاں مطلب ہر چیز پرانی دہلی کی بہت بیسٹ ہے لوگ اپنے آپ کو پرانی دہلی کے لوگ مطلب اپنے آپ کو اتنا جینوین بنا کے رکھتے ہیں ان کا رہن سہن اچھا ہے اپنے کام ہیں اپنے کاروبار ہیں بہت بڑے بڑے پیسے والے ہیں ہر چیز مطلب بہت بہت زیادہ بیسٹ پرانی دہلی اور کھانا تو اتنا لذیذ ہے کہ سب باہر سے مطلب فورنرز اور باہر سے آؤٹ آف دہلی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں صرف یہ پوچھتے ہوئے کہ دلی کا کھانا پرانی دہلی کا کھانا الجوار کریم یہ اتنا فیمس ہے ہر کسی کے منہ میں ملے گا اسلم اسلم چکن اور کیا نام ہے حاجی محمد حُسین فرائی والے توفیق بریانی یہ بندے ایسے ہیں کہ مطلب پوچھتے ہوئے آتے ہیں کہ کیا رہے گا ایسے پوچھتے ہوئے آتے ہیں ان سب چیزوں کو اسلئے ہماری پرانی دلی اتنی زیادہ فیمس ہے ان چیزوں کے لئے اور ہمارا رہن سہن ہر چیز بہت زیادہ بیسٹ ہے بہت زیادہ مجھے تو ہر چیز پرانی کیونکہ میں خود پرانی دہلی کا رہنے والا ہوں اس لئے میں زیادہ ان چیزوں کو ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارا کیسا رہن سہن ہے ہر چیز